آج میں اپنے اسکول گئی تھی اور میں نے اپنے ٹیچر دھرمندر سر سے پوچھا تھا کہ یہ میں اٹھارہ سال کی ہوگئی حال فی الحال میں اٹھارہ سال کی ہو گئی ہوں اور مجھے اپنا آدھار کارڈ اپڈیٹ کروانا ہے تو میرے سر نے بتایا کہ آپ چلے جائیے جہاں پہ آدھار کارڈ ٹھیک ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پورا پروسس پتہ چل دیا جائے گا اور آپ بالکل آسانی سے اپنا آدھار کارڈ سدھار کر سکتے ہیں اس میں فنگر اور آئی جو ہیں نا دوبارہ سے لیا جائے گا اور آپ کوئی دقت اور کوئی پریشانی کا نہیں ہوگا اور آپ کا آرام سے ہو جائے گا میں نے سر سے پوچھا کیا سر انٹرنیٹ پہ بھی اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سو ہاں سر نے بتایا ہاں آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیے اور اس کا پن کوڈ ڈالیے اور آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ آدھار کارڈ میں کیا کیا لگتا ہے کہ کیسے سدھار ہوتا ہے پورا ڈیٹیل پورا پروسس آپ کو آسانی سے اس میں جانکاری ہو سکتا ہے بالکل